मुझे दूसरों को डांस सिखाने का मौका कहीं बार मिला है जैसे कि मेरा विद्यालय उसमें मुझे लोग जानते हैं कि मैं अच्छा नृत्य करती हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे डांस सिखाइए तो मैं कहीं बार जैसे हमारा ओरिएंटेशन जब हुआ था तो एक लड़की मेरे सामने डांस कर रही थी वो कर नहीं पा रही थी तो मैंने उसकी मदद करी मैंने बोला ये ऐसे करो ऐसे करो उसको नृत्य सिखाया तो इससे उसने जब परफॉर्मेंस दिया तो उसने बहुत अच्छा किया था तो उससे लोगों को देख लोगों लोग उसकी तारीफ कर रहे तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने इसे डांस सिखाया तो इसमें अच्छा से अच्छे किया तो इससे मुझे अच्छा लगा और उस लड़की को और अच्छा लगा